ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی احمد بھائی خیریت سے ہیں آپ اور کیا حال چال ہے جی بچے سب ٹھیک ہیں ارے وہ میں نے آپ کے پاس فون کیا تھا کہ آج کل بجلی کافی مہنگی ہو گئی ہے وہ واشنگ مشین فرج ہاں کولر وغیرہ ہے ہمارے پاس جی جی جس میں کافی بجلی کا بل آ جاتا ہے اور میں نے یہ فون کیا تھا آپ سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا سسٹم یا کوئی اسکیم ابھی بجلی ڈپارٹ سے کوئی ہے جس میں غریبوں کے لیے کچھ چھوٹ دی گئی ہو سبسڈی ہو ہاں سوچ رہے تھے کہ اور وہ انڈکشن وغیرہ لینے کے لیے کہ بھائی گیس اتنا مہنگا ہو گیا ہے چاہ رہے تھے کہ اگر جی جی ہاں وہ کہ بجلی سے اگر کچھ سہولت مل جاتی تو بہتر ہوتا جی اور اسی لیے ہم آپ کے پاس فون کیا تھا کہ کوئی اگر راستہ ہو جس میں سبسڈی وغیرہ سرکار کی طرف سے ملتی ہو تو بتائیں تاکہ غریب بھائی کی کچھ سہولت ہو جائے اچھا اچھا ہاں آپ کے پاس نمبر ہے ہاں ہاں ضرور ہم کو عنایت کریں کسٹمر کیئر کا نمبر ہے تو اس سے بات کرنے میں کیا کچھ مسئلہ حل ہوگا ارے واہ بڑی اچھی خبر آپ نے سنائی چلیے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہاں ہاں ہاں جی میں ابھی بات کرتا ہوں کسٹمر کیئر سے ہاں جی اور دیکھتا ہوں کیا سہولت میرے لیے بن پاتی ہے جی جی جی جی میں ابھی بات کروں گی انشاء اللہ ہاں ہاں جی بس بس یہ تو آپ نے بڑا اچھا راستہ بتا دیا ٹھیک ہے احمد بھائی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ